हैलो अंजी आं ऐ यरो एह् थोह्ड़ी बेचने आह्ली तुसें लैनी के साढ़ियां जगह दौं त्रैऽ न बाऽ जेह्की जगह तां ओह् साढ़े कन्नै गै तुसें किन्नी जगह चाहिदी तुसें दौं त्रैंऽ जनें लैनी किट्ठे होइयै तुसें किन्ने दी जगह लैनी ऐ तुसें इंया मरलें स्हाबें लैनी ऐ जां खेती बाड़ी करने दे स्हाबें कनालें च लैनी ऐ दिक्खी लैओ बड़ी जगह इंया ते थोह्ड़ी दूरें दूरें जगह ते ओह् कनालें स्हाबें ओह् निं देनी ऐ ते असें इयै रक्खे दा की इक्क बंदा होग ते ओह् खरी जगह लेई लैग ताकी पूरी खेती बाड़ी करै ते जेह्की पूरी सिड़कै दे लागै लागै ते एह् कुदै कोठी आस्तै ओह्बी देई सकने तुसें ई आं कोई निं इत्थें एह् कोई दंऊ कनाल ई जगह ऐ तुसेंगी अगर ठीक लग्गी ते तुस आयो ते जगह दिक्खेओ ते ओह्दे कशा बाद च रेट दिक्खगे कि किन्ना किन्ना बनेआ भला जियां तुसेंगी ठीक लग्गग भी खरी खरी कोई निं तां ते पैह्लें घर आयो भी दिक्खी लैगे खरी ठीक ऐ सनाई लैओ नी कन्नै जगह दिक्खी लैयो पैह्लें खरी खरी ठीक